हांवें केल्ल्या सैमीक हायका बद्दल सांगचें म्हटल्यार हांव आनी म्हजे इतर काही दोस्त आमी मेळून एक नेत्रावळी हायक करपाक गेल्लेले थंयसर आमी सांचें अशे तिनांक सुमार गेल्लेले आनी तो खूब आमच्या वांगडा एक्सपर्ट सुद्दां आशिल्ले तेंच्यांनी आमकां खुबशीं माहिती दिली जंगला बद्दल तितून रावता त्या प्राणी बद्दल आनी भितर थोडीं मनशाय रावता आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी एकामेकां वांगडा कश्यो जुळून घेवन बरें भशेन त्या जंगलान रावता कोणाक एका एकामेकांक सपोट करता आनी दूख दिनासतना रावतात हें आमकां तेंच्यांनी बरें भशेन पटोवन दिलें आनी तो हायक खूब खूब म्हणजे खूब सैमीक आशिल्लो तितूंतल्यान आमकां खूब किदें शिकूंक गांवलें थंयसर आमी मागीर उदीक वॉटरफॉलाचेर सुद्दां न्हाले तितून सुद्दां आमचें मन खूब प्रसन्न जालें आनी आमकां बरें दिसलें आनी येताना आमी त्या झाडांतल्या बरोच नारंगी कलर सुर्योदय जातालो सूर्य सामको खूब बरो दिसतालो सारको आनी मदींच दाट झाडांनी लिपतालो मदींच दिसतालो आनी तें खूब प्रसंग खूब खूब सुंदर आशिल्लो